मां जॾहिं लॉरियल जो योज शैंपू वरितो त हू क्ले वारो हेॾो ख़राब निकितो की सॼा मुंहिंजा वार ई सुकी विया त इनजे करे लॉरियल जो जेको ॿियों शैंपू आहे जंहिंमें क्ले इफेक्ट जाम ख़राब आहे